हल्लो जय झूलेलाल हा हा असांजे दुकान में टेलरिंग जा सभु आहिनि ॿारनि जा बि लेडिस बि जेन्स बि टे चार दुकानियूं असांजूं फ़्लॉर ते हिकु बेसमेंट आहे हिकु पहिरियों माड़ो आहे ऐं फ़र्स्ट फ़िलॉर ते आहे त असांजा टेलर सभु वेठा आहिनि अरे हा इहो त असांजो आडर हिते बुक थींदा आहिनि असांजे घणेई स्कूलनि तां लॻल आहे असांजा आडर बुक थींदा रहंदा आहिनि टाइ अप आहे असांजे स्कूलनि जो टाइ अप आहे उते असांजो आडर ठहंदा आहिनि उते हिक खां हिकु ड्रैस जा आडर ईंदा आहिनि तव्हां खे कहिड़ियूं ड्रैसूं ठाहिराइणियूं आहिनि असांजे दुकान ते सभु स्कूलनि जा कोट ठहंदा आहिनि किहड़ो बि रंग खपव खपेव जीअं ॿिए स्कूलनि जा आहिनि कंहिंजा ॻाढ़ा आहिनि कंहिंजा नेवी ब्लू कंहिंजा ग्रे कलर जा आहिनि त असांखे तव्हां मतिलबु जेको हिकु ॿुधाईंदा कहिड़ो कलर आहे त असांजो सभु आडर टेलर तव्हां जो वठंदा नाप ऐं तव्हां खे ठाहे करे सभु ॾींदा तव्हां खाली ॿुधायो रंग रंग कहिड़ा आहिनि तव्हां जे स्कूल जा सभु ॿुधाईंदा त सभु कपिड़ो असांजो तव्हां खाली ॾिसिजो की कहिड़ी वैराएटी आहे सुठी सभु सॉफ़्ट अहिड़ी वाए आहिनि कॉटान जा ड्रेसियुनि जा मतिलबु असां ग सादा कोन आहिनि सभु ऊचे क्वेलिटी जा आहिनि न ॾिसो असांजे जीअं स्कूलनि जो जीअं जीअं ईंदो आहे तव्हां हिकु सैम्पल ॾेखारींदा हाणे मोनोग्राम जेको तव्हां ॾेखारींदा सेम तव्हां खे उहो ई ठही मिलंदो हाणे कहिड़े स्कूल एम्ब्रोएडिरी आहिनि कंहिं में प्लेन आहिनि कंहिं में कीअं आहिनि जीअं तव्हां ॿुधाईंदा तव्हां खे सेम ओड़ो ई ठाहे करे असां हिकिड़ो सैम्पल तव्हां खे ठाहे पहिरियों ॾींदासीं तव्हां खे अगरि असांजो गर्मियुनि जो जेको कपिड़ो आहे ॾाढो सॉफ़्ट सुठो ऐं बिल्कुलु शाइनिंग वारो कपिड़ो मतिलबु सादो कपिड़ो कोन्हे असांजे सभु क्वालिटी सभु सुठियूं आहिनि हा पहिरियों असां वटि बि अहिड़ा आडर आया हुया त थोरो असांजो वरी माल असां हटाए करे हाणे सुठो ऊची कॉलिटी जा हाणे जोराब आया आहिनि ठही करे तव्हां भेण अची करे उहा ॾिसो त तव्हां खे ॾिसंदा ॾिसंदा तव्हां खे ॾाढा वणंदा जोराब त कि न ॾिसो हाणे जीअं शर्ट आहे त पंज सैं बि आहे थोरो अगरि असांखे कपिड़ो घटि जीअं खपे त चईं सैं में बि फुल ठही मिलंदी पैंट जो बि हाणे टे सौ वारी बि पैंट आहे चार सौ पंज सैं वारी बि पैंट आहे त टे चार क्वालिटी हाणे कहिड़े स्कूलनि खे कीअं थो पवे कंहिं खे त सभु वैराएटियूं आहिनि पंज सैं बि हिकिड़ी पैंट ठहंदी तव्हां ॾिसंदा वैराएटी ऐं हिकु चईं सैं वारी बि आहे टीं सैं वारी बि आहे त हाणे हफ़्तो ॾह ॾींहं त लॻंदा हाणे केतिरा ॼणनि जी ठहंदी ओड़े हिसाब सां असांजा टेलर तव्हां खे टाइम ॾींदा पर जेको तव्हां खे एतिरे टाइम तव्हां खे ॾींदा हाणे जीअं असांजे घणई आडर आयल आहिनि पर जीअं हाणे जेको कंहिं खे ॾहनि ॾींहंनि में खपे कंहिं खे पंद्रहें ॾींहें में वीहें ॾींहें में हाणे तव्हां जो जेको जीअं हूंदो त वरी असांजा टेलर घणा ईंदा आहिनि ॾिसो असांजो टाइम पंक्चुअल आहे अगरि तव्हां जेतिरा ॾींहं चवंदा तव्हां खे उन ॾींहं में ई असां तव्हां खे ॾींदासीं न हिकु ॾींहुं पहिरों ॾींदासीं न पोइ असांजो घणई टेलरनि जो पूरी असांजो वॾो हॉल आहे जिते टेलर सभु वेठल आहिनि स्कूलनि जा उते रोज़ु ठहंदा रहंदा आहिनि तव्हां ॾह ॾींहं चवंदा ॾह ॾींहंनि में असां तव्हां खे पूरो ठाहे करे ॾींदासीं तॾहिं करे त असां वटि हा अच्छा हा हा डांस जो बि असांजो आहे डांस जा बि कपिड़ा ठहंदा आहिनि ऐं जंहिं स्कूल में जेका बि फ़ंक्शन हलंदा आहिनि सभु ड्रेसियूं ठहंदियूं आहिनि खाली तव्हां हिकिड़ो ॿुधाइजो सैम्पल कीअं अथव उहो तव्हां खे ठाहे ॾेखारींदासीं तव्हां खे हा हा हू बि अहिड़े नमूने ठाहे ॾींदा आहिनि ड्रेसियूं जो हर ॿार खे अची वेंदी आहे थोरो घणो पेंटिन में थोरो वॾो ऐं नंढो थोरो नाप वठणु असांजा टेलर ईंदा आहिनि दुक स्कूलनि में वेंदा आहिनि वेंदा आहिनि पोइ ओड़े हिसाब सां हिकु वठी ईंदा आहिनि नाप त ओड़ो ठाहे मोकिलिजो असांजो आहे ऑडर हीअं स्कूल में वेंदा आहिनि वठणु नाप त तव्हां ॿुधाए छॾंदा कहिड़ा कहिड़ा नाप आहिनि कहिड़ी कहिड़ी मेज़र आहे त असां वठी करे असांजो टेलर तव्हां खे ठाहे ॾींदो ठीकु आहे ठीकु आहे भेण जिअं तव्हां खे सही लॻे तव्हां अची करे ऑडर ॾिजो त तव्हां खे ठही मिलंदी ठीकु ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल